ہیلو میرا نام عبد الرحمان ہیں اور میں نے حال ہی میں آپ کی ویب سائٹ سے پتلون کا آڈر دیا تھا میرے آڈر نمبر سات چھ پانچ چار آٹھ ہے بدقسمتی سے میں نے غلطی سے ایسے رنگ کا انتخاب کیا جو مجھے پسند نہیں اور مجھے اس رنگ کی پتلون نہیں چاہیے براہ کرم مجھے اس آڈر کو منسوخ کرنے میں مدد کریں اور اس بات کی تصدیق کریں کہ آڈر منسوخ ہو گیا ہے شکریہ